भारतांचे लोकप्रिय योगी रामदेव बाबा आनी योगी हे हेंचीच योगा सदींच टीव्हीचेर चालू आसता तेंची योगा लोकांक पोवपाक आवडटा ते व्हडले गुरू न्हू तेंची चालूच आसता दोगांच्यो पूण तेंच्यांनी न्हू लोकांक आनी ट्रॅन करून सगळ्यांक योगा शिकोवपाक लागून सगळ्या गांवां गांवांनी तेंच्यांनी लोकांक अशें हें करून योगा शिकपाक लागून एक प्रोग्राम आसूंक जाय तेका लागून लोकांकूय मातशें बऱ्या पडटलें